हैलो हमें आप से फूल लेना है तो आप कौन कौन सा फूल है आपके पास

मुझे तीन किलो गुलाब चाहिए और चार किलो गेंदा और क्या कहते हैं और पीला वाला गुलाब है आपके पास

हाँ तो आप तक़रीबन तीन होगा चार छः आप हमें छः किलो दे दीजिए और उन क्या बोलें हम जो आप अपने अभी बताया गोदावरी का मेघनाथ बेला हाँ तो बेला दे दीजिए हाँ बेला छः किलो में दे दीजिए क्योंकि हमें गुलाब में भी लगाना है और गेंदे में भी इससे क्या रहेगा कि अलग दिखेगा

और गुलाब तो थोड़ा सस्ता मिलेगा कि वो भी महँगे में है

तो हमें फ़िलहाल बस पहुंचाइए आप तक कहाँ तक पहुंचाएंगे क्या कि हमें ख़ुद आ कर आप से लेना पड़ेगा अगर हम अपना कोई साथी भेजें तो आप उसके साथ भिजवा दीजिए हम फिर अपना जहाँ हमारा में ना लेकिन आपको क्या होगा कि आप आएँगे तो आपके साथ वो कटर होगा ना काटने वाला फूलों का

नहीं हमारे पास आपके कोई परिचित में हो कि यहाँ फूल को काटते हो या सजाते हो तो हमें वहाँ तक दे दीजिए बाक़ी काम तो अपने हिसाब से करवाना है क्योंकि हम अपने यहाँ से ले कर ये करवा रहे हैं ना शादी करवा रहे हैं जैसे कोई आता हो फूल को ले कर तो आपको परेचित में हो तो उसका नंबर दे दीजिए हमें नहीं हम क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई आप जो फूल जो लाते हो उसकी क्वालटी कितने दिन तक होती है कोई भी फूल गुलाब हो गेंदा हो गया आपका गोदावरी हो गया जैसे उनको कि यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म है तो गेंदे के तो ठीक है लेकिन गुलाब का कब तक चलेगा आपका ये आप इस हिसाब से बता सकती हैं ठीक है तो फिर हाँ वो तो जानता हूँ बस आप हमें भिजवा दीजिए ना भेज देंगे क्लाइंट को वो ले लेगा ठीक है